हैलो तुस मोहिनी होर बोल्ला दे कैब ड्राईवर आं एह् थुआढ़ा पता थ्होआ हा इद्धर बस्स स्टैंड उप्पर खड़ोते दे ते कैब करनी ही असें ते इत्थें जाना हा कठुआ ते लेई जाह्गे तुस स्हानू बंदे साढ़े कन्नै छे बंदे न ठीक ऐ ते अस बस्स स्टैंड खड़ोते दे जम्मू कठुआ गै जाना ऐ मेन आं ते उत्थें दे किन्ने पैसे लैगे तुस नेईं पैसे ते करी लैओ पैह्लें मड़ो बड़ा दौ ज्हार रपेआ ऐसे थोह्ड़े लगदा चलो ठीक ऐ लेई जायो ते होर भी असें थोह्ड़ा घुम्मना फिरना बी ऐ भला ओह्बी कराई ओड़गे ठीक ऐ पंदरां सौ रपे कन्नै होई जाह्ग ठीक ऐ मड़ो बड़े चंगे ओ तुस